हैलो यरी हां यरी तूं सना तूं केह् पाऽ नी यरी यरी बराती आस्तै में ते लैंहगा लैते दा बुक कराए उसी में तूं तूं सना यरी ठंड बी होई जानी ते तूं सना तूं केह् पाना यरी ओह् ते मेन फंक्शन ऐ उस दिन डांस डूंस बी होंदा पैंट शैंट ते पानी निं ऐ तूं सना में ते गाउन लैते दा सोचा नी आं तूं सना अपना हूं जाना नी तूं बराती हां में में ते जाना गै ऐ तूं सना अजें तुगी कार्ड पुज्जेआ नी चल ठीक